बबेबा मोनसे जायगायाव एबा जायगायाव खामानि मावनो ज' जायो बे जायगायाव सामलायनो थाखाय जोंहा मानसि गैया जायो बे समाव सामलायनांगौ हिसाबै आं गेजेराव फैयो आं बुङो आं नायगोन बुंनानै लायो आरो बे सामलायनाय हिसाबैनो आं मोजां रोखोमनि सामलायनो नाजायो हागौ मानि आङो मोजाङै नायनो नाजायो खामानि मावनायफोराव जेन'बा जेन'बा मोनसे हाबा एबा खेराइफोराव मोनसे दायथ' लायो जों खामानि खामानिफोरखौ माबोरै मावगोन माबोरै खालामगोन जेन'बा हाबायाव गेट बानायनाय थुम्बु सोंनाय बेफोरखौ रानै रानै होयो उमुग ग्रुप आ गेट बानायगोन उमुग मोनसे ग्रुप आ स्थेज सोंगोन एबा थुमबु सोंगोन बेफोरखौ नायनानै एबा राननानै होयो होनो हायो आरो हाबा खेराइफोराव जों जानाय लोंनाय एबा अबे बुस्थुवा खम जादों अबे बुस्थुवा बारा जादों जों बेखौ नायनो नायनानै लायो अबेबा बुस्थुवा खम जादोंबा जों बेखौ रान्नानै समानै आरो स' बे बुस्थु जोबनाया सफैजासिमाव जों मोजाङै सामलायो एबा नायनानै होयो मोजाङै जे बे जाग्रा मानसिया एबा जाग्रा सुबुङा बेखौ मोनजायाखै होन्नानै सफैबा जों बेनो होयो रान्नानै होयो आरो गुबुन फारसेयाव जेन'बा सोरबा मानसिया एबा नखरा नांलायदोंबा खोनायोबा नांलायनाय खोनायोबा एबा नुयोबा आं बेयाव थानानै बिसोरनि नांलायनायखौ सल्भ एबा सामलायनो नाजायो जे बिसोरो नांलाया एबा माया माया जेन'बा आं सोंग्रोगोन बिसोरो मानो नांलायदों बिदि नांलायनो नाङा बिसि फिसाय नांलायनो नाङा मानोना जुदि बिसि फिसाया नांलायोब्ला सानैजों गथ' गथाय फिसाफोरनाव मा अभाब जागोन मा जागोन बेफोरखौ नायनानै आं रायलायना होगोन मोजांनो बुजायगोन जे बिदि दावराव दावसि खालामनो नाङा नखराव मानोना न'खरनि गारजेन एबा हेद फोरा गिदिर गोलाव बिमा बिफाफोरा जुदि बिदि नांलायोब्ला फिसाफोरनाव माबादि अभाब जागोन एबा फिसाफ्रा माबादि सोलोंथाइ मोनगोन सोलोंथाइ मोनगोन आरो गुबुन जायगाफोराव थाङोबाबो बिदि नांलायनो नाङा मानोना नांलायनायजों जों माब्लाबाबो थासारि एबा प्रब्लेम फोरखौ जों सुद्रायनो हाया हाया जायो बेनिखायनो नांलायनायनि अनगायै जों मोजां सावरायलायोबा मोजां जायो आरो अबेबा मोनसे जायगायाव आं नांलायनाय नुयोबा नांलायनाय नुयोबा आं बेखौ मोजाङै मोजां रायलायनानै होनानै सल्भ खालामनो नाजायो हागौमानिखौथ' मोजां बुजायो जे मानो मा नांलायो बिदि नांलायनायजों जों एबा दावराव थासारिजों जों जेबो खामानि जाया जोंना मानोना बिदि दावराव थासारि गोब्राब गोब्राब थासारि जायोबा जों बेफोरखौ टाइम आसो अभ बारा जागोन बेखार जागोन मानोना जों बे बिदि था एबा थासारिफोराव जों मोजां सामलायनांगौ जेरै हाय जों मोजां खामानि मावो बिदिनो गोब्राब थासारियावबो एखे जायो मोजां मोनसे खामानि मावनाय समाव जों गोब्राब एबा गोबां थासारि फोरखौ गोब्राब एबा थासारिफोर एबा मानसिफोरनि नांलायनाय मानाय दावराव जानाय बेफोरखौ खोनासंनांगौ जायो अब्लाबो बेफोर बादि थासारियावबो आङो एबा जायगा एबा समखौ नायनानै मोजां रायलायनानै मोजां खामानिखौ मावहोफिन्नो नाजायो बा नाजागोन बेफोर बायदिनो मोनसे थासारि खामानि मावनायफोराव सानै मानसिजों बेखौ माव बेखौ माव होन्नानै दावराव एबा थासारिया एसे गोब्राब जायोब्ला आं बेफोरखौ नायनानै मोजां बुजायनानै मोजां एबा नों बेखौ मावदो नों बेखौ मावदो आद्रा आद्रा आरो नों बेखौ मावनो हायाबा गुबुननो होदो नों बै गुबुन दस्रा खामानिखौ मावदो होन्नानै बिदि बुजायनानै होगोन मानोना बिदि रायलायनायनि गेजेरजोंसो जों गासै खामानिफोरखौ मावफुंनो हायो बेफोर खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो एबा मोजां रायलायनाय एबा सावरायनायनि गेजेरजोंसो गासै खामानियानो जोंना मोजां जानानै थाङो बेनिखायनो थासारिया गोब्राब जा एबा अबावबा मोनसे प्रग्राम एबा थासारिफ्राव प्रग्राम फोराव हाबा खेराइफोराव मोनसे खामानि मावनाय लायोबा जों बेखौ गुरै थासारि एबा गासै थासारिजों नायनानै सामलायलांनांगौ जायो